हेलो सर नमस्ते अ मैं क्या वो मेरे यहाँ एलेक्सन चल रहा है मेरा नाम वोटर लिस्ट में नया आया है मैं वोट गिराना चाहता हूँ क्या करना पड़ेगा

मेरा एट्टीन प्लस हो गया है लेकिन वोटर आई डी कार्ड मेरे पास नहीं है हाँ अप्लाई किये तब न वोटर लिस्ट में नाम आया है मैं कल आधार कार्ड से नहीं डलेगा क्या आ तो लाना पड़ेगा कहाँ पर मिलेगा पिन तो ले आये हैं उसके बाद वोट गिराते समय मेरे बगल भोट में स्कूले पर न होता है भोटिङ

वो तो मैं ले आऊँगा लाऊँगा तो मैं ले आऊँगा लेकिन कभी कभी मैं ये सुनता हूँ की मेरे गाँव घर में अ बूढ़ा आदमी जाते है वोट गिराने बिना उनके कौनों सा सलाह का कौनों सा में गिरवा देता है वहाँ का आदमी ऐसा भी होता है क्या अच्छी जानकारी मेरे मेरे गाँव में सुनते हैं बूढ़ा आदमी जो जाता है न उसका वो जो वोट हो गया उसको उसको जैसे दिखाई नहीं देता उसके बदले में दूसरा आदमी वोट गिराता है वो कहता है किसी छाप पर देने के लिए किसी और पर दे देता है ऐसा भी होता है क्या

ऐसा वैसा भी

हाँ कभी कभी लगता है मेरे एलेक्सन बूथ पर कभी भरमार हो जाता है कभी इसके लिए प्रशासन की सुविधा होती होगी

हाँ हाँ वोट गिराने मैं जा सकता हूँ न हाँ ओके